جیسا کہ آپ نے پوچھا ہر زمانے میں زبان کہاوتیں محاورتیں کا کیا استعمال رہا ہے تو مجھے اپنے والدین کے زمانے کا ایک قصہ یاد آ گیا میرے ابا کہا کرتے تھے کہ وہ زمانہ آ رہا ہے کہ کسی کو نجیب الطرفین کے معنیٰ معلوم نہیں ہوں گے اور ان کی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ہی تھوڑے دن بعد ہی وہ زمانہ آ گیا تقسیم نے خاندان کی جڑیں اکھاڑ دی اور یہ پتہ نہ رہا کون کیا تھا جس کے پاس دولت تھی وہی شریف کہلانے لگا لوگ نجیب الطرفین کفو اور شرافت کے معنیٰ بھول گئے پہلے زمانے میں رشتے ناطے کے وقت خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی بڑی تفتیشیں ہوتی تھیں اب اگر پوچھیں کہ شریف ہو تو جواب ملتا ہے جی ہاں کھاتے پیتے لوگ ہیں شرافت کا کوئی معیار نہ رہا سوائے دولت کے لیکن میں خیال کی رو میں کہاں سے کہاں چلے چلا گیا ذکر کر رہا تھا کہاوتیں محاورتیں اور زبان کا ہاں تو اس زمانے میں جب کہاوت کا بھی رواج ہوتا تھا ٹوک اور نظر کے ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا خاص کر بچوں کی تو ہر وقت اللہ آمین ہوتی تھی اس کے متعلق جو بھی تعریفی جملے کہے جاتے تھے ماشاء اللہ چشم بددور کہہ کر اس کے علاوہ اور بھی نظر ٹوک جملے ہر موقعے محل کے لیے زبانیں زد تھی لڑکے کی تعلیم کا کامیابی کا ذکر ہوگا تو ماشاء اللہ چشم بددور کے ساتھ ساتھ شیطان کے کام بہرے یا کسی کی نظر نہ لگے جیسے آدھے جملوں کا اضافہ بھی ہو جاتا تھا تھا کسی کی بیماری آزاری کا ذکر ہوگا تو یہ کہہ کے اب سے دور جب تم بیمار تھے یا کسی بچے بچی کی شکل کسی بزرگ سے ملتی تھی تو گزر چکے ہیں تو کہا جائے گا سات قرآن درمیان اس کسی صورت فلاح سے ملتی کس قدر ملتی ہے یہ سب اس ٹائم میں زبان اور محاورتیں استعمال ہوتی تھیں جو آج کے ٹائم میں بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں اگر ہم چھوٹے بڑوں کی باتوں کا بھی اس ٹائم میں بیان کریں تو چھوٹے بڑوں کو ادب سے سلام کرتے تھے بڑوں بڑے جو ہوتے تھے وہ ان کا دعائی جملے دیتے تھے آداب عرض تسلیم بجا لاتا ہوں تسلیمات عرض ہے اور شے جلاتا ہوں بزرگوں کے آگے اظہار ادب کے الفاظ تھے بندگی عرض ہے بھی کہنے کا رواج تھا مگر اب مدت ہو گئی یہ مترک ہو چکے ہیں بقول توبۃ النصوح کے کلیم کے بس السّلام علیک ڈھیلا پھیک مارتے ہیں میسر چھتاری کا حق سر جھکانا ہے اور کہاں اٹھانا ہے سارا سلام االسلامس میں آ گیا یہ سب باتیں تو ہیں اس ٹائم کی لیکن لیکن جب حفظ مراتب کا زمانہ تھا تو دعائیں الفاظیں یہ تھی جتنا رہو جیتے رہو سلامت رہو ہزاریں عمر ہو سنا ہے کہ شاہی زمانے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خدا ہفت ہزاری کرے عورتیں بچوں کو دعائیں دیتی تھی تو کہتی تھی جیتے رہو زندہ رہو ماں باپ کا سایہ قائم رہے کنواری لڑکیوں کو دعائیں دی جاتی تھیں کہ خدا قسمت اچھی کرے آج یہ سب کہاں ملتا ہے یہ سب اسی زمانے میں ممکن تھا آج تو بھائی ٹائم ہی بدل گیا ہے بیواؤں کے دعات ہوا کرتی تھی کہ تمہارا سہاگ قائم رہے بیٹا ہو گود بھری رہے اب یہ سارے کے سارے مترک ہیں اس بات پہ مجھے ایک میر انیس بہت ہی بڑے مرثیہ نگار تھے ان کے مرثیوں میں ہماری گزری ہوئی تہذیب کی تصویر ملتی ہے جہاں ان باتوں کا رواج تھا ویسے تو انیس کے سارے مرثیے ہماری گزشتہ تہذیب کے آئینےدار ہیں لیکن یہاں صرف ایک بندے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ مطلق کہا جاتا ہے کہ انیس نے انہیں ان کی بیویوں سے کہا تھا پورا کیا تھا مغرب کی نماز کے مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا انیس ان تک غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے بیوی نے دبی زبان میں کہا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے انیس نے جواب دیا ہاں لیکن ایک مصرعہ ہو گیا ہے دوسرا موزوں نہیں ہو رہا ہے تو یہ کہہ کر مصرعہ پڑھا اور وہ اور وہ وہاں سے چلے گئے زبان کی ہزار زبان کی ہزاروں دنیاں تھی دیکھ کر اونچ نیچ سمجھ کر بات کرنا تہذیب اور شائستگی کی دلیل تھی زبان کھلتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ کتنے پانی میں ہیں لب و لہجے اس کی غمازی کرتے تھے بولنے والا یا والی کس علاقے میں رہنے والا ہے کسی شہر سے تعلق رکھتا ہے کس طبقے کے فرد ہیں پڑھے لکھے ہیں یا جاہل یہ سب بھائی زبان سے ہی پتہ چلتا تھا اور آج کی زبان بس آپ پوچھیے ہی نہیں جب سے یہ سب کچھ مکس ہونا شروع ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تبھی یہ سب کچھ چینج ہوتا جا رہا ہے اس ٹائم میں محاورے اور ہر ایک چیز کا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا تھا جو آج بالکل نہیں ملتا ہے غرض ساری پول ایک زبان سے ہی کھل جاتی ہے کہاوتیں مدتوں سے چلی ہوئی اور فقیروں کے علاوہ بیویاں خود بھی چست اور اور اس ماحول کو چھوٹے مدتے اس ماحول کو چھوڑے مدتیں ہو گئی ہیں اب وہ نہ ماحول رہا نہ وہ کہاوتیں رہیں نہ وہ زبان رہی مطلب کہ سب کچھ بدل سا گیا ہے اور آگے جا کے شاید یہ اور بھی نہ رہے تو یہ سب کچھ تو ہے تب کی کہانی